जिब जिनार फिसिनो मोजां मोनो नामा होनाय लोगो लोगो आं बेखौनो बुंगोन जे जिब जुनारखौ आं फिसिनो मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जिब जुनारा गोबां जिउ खुंनायाव सहायबो होयो बिनि थाखाय आङो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो दा आंनाव मा मा जिब जुनार दङ होननानै बुङोब्ला आं आंनियाव थानायखौ आं खोन्थागोन दाव जोंनि गामि ओनसोलावथ' थाखायो बयनावबो होनजायो खिन्थु बयनावबो थाखायो नालाय आं ओंखायनो आंनियावबो थानायखौ आङो फोरमायगोन जेनेबा आंनाव दाउआ गासै सललिसथासो दङ फिसा गिदिर लोगो नांनानै आरो अमाया आंनाव बिमा मानै दङ ओमफ्राय फिसा गोरलै गोरलै दङ दा सयथा आरो बोरमा दङ आतथा बोरमा बिमाया मानै ओमफ्राय माखासे फिसा आरो खासिबो दङ थथेल आतथा आरो दा जोंथ' गामि ओनसोलाव जिब जुनार फिसिनानैनो जाखायो नालाय बाराथ' जोंहा बिदियै साख्रि मावनाय माबानाय मानसिबो बिदि बांद्राय थाया जोंनि गामि ओनसोलाव बिनि थाखाय जोङो दाव अमा फिनानैनो न'खरखौ खुङो गथ' गथाय फेदेरो फोरोङो दा आंबो बेबायदिनो बिसिनि गेजेरावनो सासे माने जिब जुनार फिसिनानै आङो न'खर फोथाङो गथ' गथाय फोरोङो अमा फिसा अमाखौ जेनेबा आङो बांसिन लानो लुबैयो आरो मानो होननानै बुङोब्ला अमायाव एसे इंखामा बारासिन फैयो फैसाखौ जोङो बांसिन मोनो अमा फिसियोब्लाथाय जेरैहाय अमा बिमा मासेया फिसा मेक्सिमाम सयथा सयथाखौनो होनाबाय आङो सयथा जुदि अमा फिसा होयो होमब्ला जोङो अमा फिसानि दामाथ' नोंथांमोनहा बयबो मिथिखासै दुइ हाजारनिफ्राय लानानै आराइ हाजार थिनि हाजार सारि हाजार गाहामसिमहालागै थाङो दा जोङो अमा बिमा मासेनिफ्रायनो जुदि बोसोरसेयाव अमा बिमा मासेया फाथालनै फिसा आजायो दा बेवहाय जोङो सयथा सयथायै फिसा हमोब्लाबो खिन्थु सयथाल' जाया बांसिन जायो सयथानिख्रुइ सयथा सयथाल' जुदि माबायोब्लाबो जोङो सय सय दुइ हाजारैब्लाबो जोङो माबा मोनहैयो बुहुत सहाय जाहैयो आरो जेन'ब्ला आरो दाव फिसिनायखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला दाउआवबो जोङो दावनोथ' बारा आदार नाङा ना बेखायनो बारा खरस गैया दाव फिसिनायाव दा जोंनि ओंखाम खालाय बायदिसिना एम्फौ एनला एरनानै जानानैनो जोंनि दावआ थांनानै थायो बांद्राय खरस गैया बांद्राय माबा लेबारबो नाङा बांद्राय खस्थ' गैया आरो बेखायनो आङो दावखौबो फिसियो आरो बोरमा बोरमायाबो जेनेबा खर'सा खम जोङो बोरमा फिसिनोबो बांद्राय फैसा नाङा आरो खस्थ'आबो खम जेनेबा अखा हानाय सान्दुं दुंनाय बेफ्रावथ' माबाखानांगोन नायखा नांखागोन जे जायगायाव जोङो जोथोन लायाबानो जोंनि देहाखौ जोथोन लायाबा जोङो मा जालांगोन बिनि थाखाय जोङो जिब जुनारखौ अननो नांगोन जोङो जुदि फिथाइ नांगौब्ला जोङो जिब जुनारखौबोथ' जोङो ओरैनो फिसिया ना जोङो माबा मोनसे इंकाम मोनगोन होननानैसो जोङो फिसियो बेखिनि आरो